हेलो ठीक छै अपन बताबू ओ मधेपुरा अयलियै यऽ करबय ने अइ मधेपुरासँ यहाँ ने एतय आबू सिंगेश्वर थान हँ हँ अरे बहुत बढ़िआँ मन्दिर छै यौ

हँ भोला बाबाके छियै बहुत बढ़िआँ मन्दिर छै भीड़ लागल रहय छै मन्दिरमे पूजा करयके लेल तऽ ओतऽ भीड़ लागल रहय छै एते ने हँ होटल तऽ बहुत बढ़िआँ मिलत ओइ जगह पर हँ पूजो कए लेबय होटल तऽ बहुत बढ़िआँ मिलत ओतऽ फेर घुमयके लेल भी बहुत बढ़िआँ छै सिंघेश्वर थानमे बढ़िआँ फील्ड आओर छै यौ बढ़िआँ छै शहर टाइपमे छै घूमब फिरब होटल भी मिल जायत यहाँके रहयके लेल

हँ हँ हँ मधेपुरामे छै ने प्रोपर मधेपुरेमे छै यूनिवर्सिटी हँ हॉस्पिटल खुललय मेडिकल छै यऽ पता यऽ सुन्दर बढ़िआँ बहुत बड़का बिल्डिंग बनलैय ओइठिना आब बढ़िआँसँ इलाजो होइ छै ओइ जगहपर बुझलियै बहुत बढ़िआँ बढ़िआँ बहुत जगहसँ डॉक्टर अयलैय ओइ जगहपर इलाज बहुत बढ़िआँ हइ छै मधेपुरासँ पन्द्रह बीस रुपैआ भाड़ा लेत यहाँके डाइरेक्ट मेडिकल कॉलेज नामके छै मेडिकल ओतऽ पढ़ाइ भी हइ छै एगो मतलब मेडिकलके मतलब परीक्षण भी करबाबय छै आओर इलाज भी होइ छै ओइ जगह पर बुझलियै तऽ आबू घुमू फिरू देखल रहत तऽ बढ़िआँ रहतय हँ हँ ठीक आओर जगह यहाँ मधेपुरामे तऽ यहाँ यहाँ तऽ मधेपुरामे एबय मधेपुरामे जेना छै हँ ट्रेन चलय छै यौ हँ हँ ट्रेन चलय छै यहाँके देखियौ सुविधा अनुसार यहाँके बस बढ़िआँ मतलब रहत तब तऽ बससँ आबू यहाँके ठीक छै ठीक आबू